हम किसी होटल में अगर गए हैं तो उसके वेटर को बुलाएँगे और उस पर जो अरे होटल वाले एक बुक देते हैं उस पर लिखा रहता है की एक खाना न उस पर लिखा रहता है हम वही दिखा कर वेटर को बोलेंगे की हम को यह वाला च खाना चाहिए